खारनायाथ' आं माब्लाबा फुङावबो खारो माब्लाबा बेलासेयावबो खारो आं खारनायाव मिनिमाम वान आवार्स बा फिफ्टि मिनिट्स बेबायदि खारो आङो खारनायखौ न'खरनिफ्राय बा लोगोफोरनिफ्रायबो थुलुंगा मोनो आंनि न'निफ्रायबो खारनायखौ खारबाय थानो होयो आरो लोगोफोराबो खारबाय थायो आंनिया बेनिखायनो आं लोगोफोरनिफ्राय नुनाबो खारो आरो मबाइलाव दानि युटुबफोराव बायदिसिना बेफोरबायदि खारनाय थुलुंगा होयोना बेफोरबायदि भिडिय'फोरखौ नायनानै आं खारो ओमफ्राय खारनाया आं माब्लाबा बेलासिबो खारो माब्लाबा फुङाव खारा माब्लाबा फुङाव खारो माब्लाबा बेलासे खारा आरो माब्लाबा बे इन्टारभिउ मोनफैनाय समाव आरो बेबायदिनो सानजौफुआवबो खारो बेफोरबायदिनो खारो आरो ओमफ्राय खारनायाथ' मानसिनि थाखाय मोनसे गोनांथार खारबाय थायोब्ला मानसिनि खारनाया दावगालांगोन बा बारायबाय थागोन नोङो जेसांनो खारनायाव प्रेक्टिस खालामगोन एसेबांनो नोंनि खारनाया मोजां जागोन बा देहायाबो गोख्रों जागोन जेसेबांनो देहा गोख्रों जायो एसेबांनो मानसिया खारबाय थानो हागोन आरो खारबाय थायोब्ला गावनि आइथिं आखाइ फारसेनिफ्राय माने खारनायावहाय स्टेप बाय स्टेप फज' बाय फज' दावगालांबाय थायो बेबायदि खारबाय थायोब्ला जेसेबां दावगादों एसेबांनो दावगालांबाय थानो हागोन खारनाया मोनसे मानसिनि थाखाय मोनसे गोनांथार आगजु आं खारो माब्लाबा फुङावबो फुङाव खाराबा माब्लाबा बेलासे बेलासे खाराबा माब्लाबा सानजौफुआव खारनाया मानसिनि मोनसे मोजां गोनांथार आयदा खारबाय थायोब्ला मानसिनि जितुनिकि स्टेप बाय स्टेप बेफोरखौ मानसिया दावगालांबाय थानो हागोन बेबायदिनो आं खारबाय थायो आरो खारबाय थानो हायोब्ला समाव नोङो मोजां गेलेगिरि जानो हायोब्ला बा खारनो मोजाङै खारनो हायोब्ला माने नोङो नेसनेल इन्टारनेसनेल बा स्टेट बेफोरबायदि प्लेयार गेलेगिरिबो जाहैनो हागोन खारबाय थायोब्ला बेनिखायनो आङो मोनसे थांखिनिल'जों खारा स्टेट लेभेल बा नेसनेल लेभेल बा इयुनाव फिउचाराव बा इन्टारनेसनेल प्लेयार बेफोरबायदि जाहैनो हागोनखौ लुबैनानै खारो आरो आं जबनि थाखायबो खारो माने मोनसेल'नि थाखाय खारा जबनि थाखायबो आरो इन्टारनेसनेल बा नेसनेल प्लेयार बेफोरबायदि जाहैनो थाखायबो आं मोननैनि थाखायबो खारो आरो फारसे बेरा फारसेथिं गावनि देहानि थाखायबो बेबायदिनो खारो